हलो जय झूलेलाल कहिड़ा हाल आहिनि बसि मजे में कीअं यादि कयव अच्छा हा हा न पोइ हुन लाइ तव्हांखे ॿ टे दफ़ा अचिणो पवंदो हिक दफ़े में लॻभॻि ॿ कलाक लॻी वेंदा आहिनि न ॿ टे दफ़ा तव्हांखे अचिणो पवंदो हुनजे लाइ न न घणेई माण्हू कराईंदा आहिनि अहिड़ी ॻाल्हि काने न न न टे हज़ार आहे फ़ी हुनजी अच्छा अच्छा हा हा सुञा थो सुञा थो अचो अचो तव्हांखां जेको हूंदो जेको पोइ कंदासीं तव्हां अचो न पैसनि जी चिंता न कयो जेको हूंदो कंसेशन कंदासीं तव्हां सां हा भली अचो भली हींअर अचो भली हा ठीकु आहे पहिरीं आइब्रो करे छॾींदासीं हुनजा त सिर्फ़ु पंजाह रुपया ई आहिनि हींअर ॿुधायो न हींअर तव्हांजो अघु रखंदा बि इहे आहिनि कहिड़ा कहिड़ा अपर लिप्स बि अपर लिप्स वारा बि कराइणा अथव या रुॻो प्लेन कराइणा अथव ठीकु आहे हा हा हुन लाइ बि तव्हां चिंता न कयो जेका तव्हां अॼु शइ तव्हांखे वणंदी हुजे तव्हां पहिरीं हिन पहिरीं कराई आहे कॾहिं छा हाणे जेका अच्छा अच्छा हा पोइ त तव्हां लक्मे वारे सां ई करे छॾींदासीं तव्हांजो हा भले अचु न न न न उहो सभु हिते आहे असां वटि करे ॾींदा आहियूं हा हा तव्हां रुॻो टाइम सां अची वञिजो छो ॿियनि खे बि टाइम ॾियणो पवंदो आहे न त तव्हां रुॻो टाइम सां वरी अची वञिजो हा हा हा हुन ॻाल्हि जी चिंता न कयो हा हा न न हुन ॻाल्हि जी चिंता न कयो तव्हां

हा जय झूले हा हा जय झूले जय झूले